गेलेनाया जिउवाव बिराद गोनां जोंना गेलेयोबासो आथिं आखाय मोदोम देहाफोराबो फ्राद जानानै थायो गेलेनायजोंसो मानसिया राफोद जानानै थायो आरो गेलेनानै गावखौनो गाव सिनाइथि होनो हायो मोजां गेलेग्रा मोजां गेलेग्राबा नोङो जोंना मेल्ला गेलेग्रा दङ गेलेग्रा फुटबल फुटबल क्रिकेट बक्सिं खमलायनाय बेफोरबादि जायखिजाया बेफोराव बाहागो लानानै गेलेनो हायो नोङो मोजाङै गोसो होनानै गेलेयोबा नों बेवहाय नामफोरखौ मुंफोरखौ खामायनो हायो आरो जोंना भारताव गेलेनायखौ जौगाहोनोबा जाहा नेसनेल गेम हिसाबै हकि दङ जाहा हकिखौ खिन्थु गेलेनायखौ नुवा आरो नुफेराबो खाथियावबो नुफेरबायाखैबो हकिनि हमग्रा हकि बुग्रा हकि बलखौ बुग्रा गनफोरा माबादि जायो माबादि रोखोमनि बेफोरखौबो नुफेराखै जोंहा बेफोरखौ नेसनेल गेम हिसाबै भारताव बांसिन गेलेनांगौमोन दा जोंहा बेखौ गेलेनोनो गेलेनायखौनो नुफेराखै आरो फ्राय बांसिन मानसिखौनो गेलेनायखौनो नुखाया साफा सानैल' गेलेनाय नुयो बेफोरखौ बेफोर गेलेनायखौ जोंहा जौगाहोनोबा मोजां फोथार आरो हकि स्टिक जाय हकि बलखौ बुग्रा बेफोरखौ इसे प्रबाइद खालामना होनांगोन माने जोंहा ल' कस्ट गेमखौसो बांसिन गेलेनाय जायो जेराव फैसा फैसाफोर बारा नाङा जोंना ओरैनो बांसिन गोरिब बायनो हायै बेफोरबादि फुटबलफोरा जाबाय बल थोबसे मोनब्लानो जों बेखौ दुब्लिफ्रावबो जोला जोलि गेलेलाबायनो हायो फोथार मोजां नांलाया जाहा हकि गेलेनो थाखाय गावबागाव मोनसे बेट थानांगोन आरो बल आरो ग्लब्स ग्लब्स नांगौ आरो हेलमेट हेलमेटफोरबो नांगौ किपारनो आरो जोंहा फोथाराबो मोजाङै स्लिम स्लिम जाथारनांगोन नङाबा जाया जोंहा बेनि थाखाय सरकारा जोंनो मोजां प्रबाइद खालामना होनांगोन आरो दस्रा गेमफोरखौबो हकिखौल' नङा दस्रा गेमखौबो जौगा होनो थाखाय जोङो एफा एनै मोजां खालामनांगोन फोथारफोर जायगा बेफोरखौ मोजाङै मेनटेन खालामना होनांगोन जोंना भारताव गेलेग्राया बेराद दंखायो आरो आरो नर्ट इस्ट आवथ' मेरला दं हिन्जावफोराबो मेरला बक्सार दं जोंना आसामावनो दंबावो मेरला बेखायनो जोङो गेलेनायखौ जौगाहोनो थाखाय एफा एनै सरकाराबो मोजां जायगाफोरखौ माबाना होनांगोन सिगाङाव जायगाखौसो नांग्रोगौ उनाव फोथाराव फोथाराव गेलेनाया रुम सिङाव गेलेनायबाबो जोंहा रिं माबा माबि थायो बक्सिंनि थाखाय बेफोरखौ मोजाङै प्रबाइद खालामना होनांगोन आरो गासिबो गेलेनो हानायबादि गेलेग्रानि आगजुफोरखौ एभेइलेबल एभेइलेबल खालामना होनांगोन आरो खम समनि बेसेनावनो मोननाय बेफोरबादि खालामना होयोबा जोंहा गेलेनायाव बयबो बांसिनैनो बाहागो लागोन